एह् जेह्ड़ी लिप्टन चा ऐ इस्सी लोक मतलब कि बड़े चाऽ कन्नै पींदे लोक केह् करदे कि सवेरे कन्नै उठदे ते आखदे भाई बैड्ड टी पीनी मतलब की सवेरे कन्नै उट्ठियै पीन लगी पौंदे लेकिन एह् साढ़ी हैल्थ आस्तै साढ़े आस्तै एह् बड़ी खराब ऐ जेह्ड़ी लिप्टन चाह् ऐ ना ए सारे डाक्टर मनाह् करदे भाई एह् नेईं पीनी चाहिदी लिप्टन चाह् ते लेकिन लोक आखदे ना ना जी जेल्लै तक अस लिप्टन चा निं पीह्गे साढ़ी अंदर एनर्जी नेईं आना अस अस इ'यां सुस्त रोह्ना ते कोई मतलब कि सिर पीड़ होआ दी हां जी भाई नेईं लिप्टन चाह् लाओ ते लिप्टन चा पी लाओ एह्दे कन्नै फर्क लग्गी जाना लेकिन ऐसा किश निं ऐ लिप्टन चाह् जेह्ड़ी है एह् साढ़े अंदर साढ़े अंदर खराब करदी ऐ साढ़ी सेह्त आस्तै अच्छी निं ऐ ते जि'यां होई गेआ कि देसी चाह् देसी चाह् दिक्खो कुसै ई खंघ होआ दी ऐ मतलब कि चैस्ट खराब होई गेदी खांसी जकाम लग्गेआ तां बी लोक देसी चाह् दसदे पीने आस्तै एह् जेह्ड़ी एह् देसी चा ऐ गुलाबी रंग दी होंदी ऐ एह्दे बिच जियां जेल्लै इसी लोक देसी चाह् ही बनांदे कोई एह्दे च अदरक पा दा लाची ओह् तुलसी दे पत्ते पांदे लौंग एह् सारा किश गलाब दे पत्ते बी पांदे एह्दे बि मतलब कि एह् देसी चाह् एह् पीनी चाहिदी अस ते मतलब कि देसी चाह् रोज साढ़े घर सवेरे कन्नै देसी चाह् दा पतीला जेह्ड़ा ओह् गड़काए दा होंदा कि हां कि देसी चाह् पीनी ऐ असें ते बच्चे जेह्ड़े बमार हून इस टाइम उप्पर बी खांसी जि'यां सर्दियां होंदियां सारें मतलब कि खांसी जकाम लग्गे दा होंदा ते बच्चे इ'यां पींदे निं हैन उ'नें फिर अस थोह्ड़े देसी चाह् दा कावा जेह्ड़ा गड़काए दा होंदा ओह् दिन्ने उ'नें पीने आस्तै ओह्दे कन्नै ओह्दे कन्नै मतलब कि बड़ा आराम लगदा चाह् कन्नै देसी चाह् कन्नै ते देसी चाह् सारे मतलब कि लिप्टन चाह् घट्ट कोला घट्ट पीनी चाहिदी जि'नें पीनी होऐ मतलब कि देसी चाह् गै पीनी चाहिदी ओह् असें मतलब कि कोई बी नुक्सान निं दिंदी ऐ साढ़े शरीर गी ओह् साढ़े शरीर आस्तै बी बड़ी अच्छी ऐ ते जेह्ड़ी एह्ह् लिप्टन चाह् ऐ एह् नेईं पीनी चाहिदी एह् बंद करने चाहिदी लोकें सारें एह् सारे अंदर जेह्ड़े लिवर खराब होआ दे जां किश होआ दा एह् लिप्टन चाह् बड़ी घट्ट एह् बच्चें बी नेईं देनी चाहिदी एह् लिप्टन चाह् पीने आस्तै एह् देसी चाह् देनी चाहिदी बच्चे बी बड़े खुश होइयै पींदे इस्सी देसी चाह् गी इ'यां सर्दियां औंदियां ते मेरी बेटी ते अजें बी जि'यां शाम औंदी ते जां किश बी होंदा आखदी मम्मी वो पिंक वाली चाय बनाई है आपने ओह् ते पिंक आह्ली चाह् बनाई दी तुसें ते में आखनी नेईं ओह् निं बनाई दी ऐ करदी नेईं मम्मी ओह् की निं बनाई दी तुसें ओह् पिंक चाह् की निं बनाई तुसें तुसें पता बी है कि मी किन्नी पसंद ऐ पिंक चाह् ओह् ते हून स्पैशली ओह्दे आस्तै इ'यां ते स्कूल जंदे टाइम निं लगदा रोज शाम्मीं उ'नै पुच्छना मिकी ते में ओह्दे आस्तै गड़काई दी होंदी एह् जेह्ड़ी देसी चाह् ऐ न उस्सी बड़ी पसंद ऐ हून बी उस्सी खंघ जकाम लग्गे दा हा ते एह् देसी चाह् रोज गड़कानी ओह् पीनी सारे बच्चें ई पलानी ते आपूं बी पीनी देसी चाह् एह्